अंजी अंजी अंजी सनाओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आयो तुस इक्क दिन टैम कड्ढियै टैम कड्ढियै आयो इक्क दिन ते दस्सचै तुसेंगी कोई नी कोई नी आओ ते फिर अस तुसेंगी दस्सनै आं सिटी दा नज़ारा ठीक ऐ ठीक ऐ लायो चक्कर भी तुसेंगी दस्सगे पूरा आओ तुसेंगी भी इंया थोह्ड़े दस्सनीं होंदी जमीन एह् इद्धर आह्ली साईड आई जायो तुस रिहाड़ी चुंगी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके